बे जोंनि बिक्रमपुर स्कुलाव एल पि स्कुलाव बिदिनो दंखलनि दैयाबो गाज्रि जाबाय आरो आरो बे उन्दैफोरनि खिग्रा हासुग्रायाबो बिदिनो लेथ्रा जाबाय ओमफ्राय बिदिनो न'खौ फोसाबब्ला बा दंखलफोरखौ फोसाबब्ला खिग्रा फायखाना हासुग्राफोरखौ फोसाबबा एसे मोजां जागौमोन आरो बे गथ'फोरनि खिग्रा हासुग्राया एसे गाज्रि जाबाय नालाय साफा खालामोबा बा मोजां बानायोबा मोजां जासिगौमोन आरो उन्दैफोरा खिनो हासुनो दिग्दार जाबाय नालाय बे स्कुलाव दिग्दार जानायखाय फोसाबबा मोजां जागौमोन दंखलनि दैयाबो बिदिनो गाज्रि जाबाय नालाय बेफोरखौबो मोजां फोसाबबा मोजां जागोन दा फोसाबथ'नो हायाखै खोमा बेफोरखौ फोसाबनानै होयोब्ला मोजां जागोन आरो दैफोरखौ बे खिग्रा हासुग्रा न'फोरखौ